बुजुर्ग लोकके अगर खेल खेलैके बात करी तऽ बहुत सा एहन खेल छै जे ओ खेलै छथि बुजुर्ग महिलासभ जट जटिन खेलै छथि ओ खेल खेलैमे हुनकासभके बहुत मजा अबै छनि बहुत खुशी लगै छनि हुनकासभके ओ खेल खेलैमे ओसभ जेनाकि लूडो गेम खेल खेलै छथि ओहो खेल खेलैमे हुनकासभके बड़ नीक लागै छथि ओसभ एक प्ले चारि प्लेअरके ओ गेम होइ छै जाहिमे ओसभ चारि आदमी रहै छथि कनि हुनकासभमे नोकोझोँक भऽ जाइ छनि लेकिन ओ गेम ओसभ बहुत हुनकासभके आनन्द अबै छै खेलैमे आओर ओ गेम खेलैमे हुनकासभके नीको लगै छै

बुजुर्ग पुरुख हुनकासभके खेलैमे जेनाकि नहि मोन लागनि तऽ जाकऽ ताश खेलऽ लागै छथि ताश खेलैमे हुनकासभके नीक लागै छनि जे चारि आदमी खेलै छथि दस आदमी हुनकासभके खेल देखै छनि तऽ ओहोमे हुनकासभके मोन लगै छनि कनि मनि खेल हुनकासभके ओहोसब नीक लगै छनि जेना बुजुर्ग महिलासभ गोटी गोटी खेलै छथि तऽ हुनकासभके ओहो गेम खेलैमे बड़ नीक लगै छनि गेम बड़ नीक गेम छै आओर खेल खेलबाक चाही हुनकासभके तऽ ओसभ अपन गेमके खेलै छथि बुजुर्ग बुजुर्ग आदमिओसभ ओ गेम खेलै छथि आओर ओ गेम खेलैमे हुनकासभके बड़ नीक लगै छनि बुजुर्ग महिलासभ अनेक तरहके अनेक प्रकारके गेम खेलै छथि जेना हमरासभके गाममे अनेक प्रकारके आदमी छथि महिला छथि बुजुर्ग आदमी आओर ओ अनेक प्रकारके गेमसब खेलै छथि